भाऊ कीअं आहियो मज़े में हा हा कहिड़ो हाल आहे ॿियों तव्हांजो हिकु सलाहु वठणी तव्हांजो कमु हुओ तव्हां उनजे राजकोट वारे मासी खे सुञाणो त उन्हनि जे मूंखे उनमें मुंहिंजा ईअं त सभिनि ॾींहंनि उन्हनि त उनजी शादीअ में म कपड़नि जी ख़रीदी करण जी हुई त हुनमें ख़रीद ॾाढी शयुनि जी करण जी आहे पर पर मुंहिंजे मेन मुदो हिन कपिड़नि जो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदव कि तव्हांजे कोई हीअं पहचान में कुझु सुठे कपिड़नि वारो हुजे कुझु जेको ॿई खपनि न न क पैसनि जी चिंता ई कोन्हे पर मुंहिंजो वॻो अहिड़ो हुजणो खपे त मूंखे ॾिसी करे उहे या पोइ हिकु लेडीस वेअर में कुझु ईअं अहिड़ा कपिड़ा हुजनि जेके ॾिसी करे मन ख़ुशि थी वञे साम्हूं वारा छ पंज छह ॼणा पुछणा खपनि के किथां वरितइ घणे वरितइ कीअं वरतइ छा वरितइ अहिड़ो मूंखे ईंअ सुठे में सुठो कुझु दुकानु हुजे त उहा ॿुधायो अने जेंट्स में मां उन मुंहिंजे हिन जेंट्स में बि अहिड़ो त मां पातो हुजे न त सभु ॾिसणा खपनि मूंखे सभु खपे इंडो वेस्टन में मूंखे शेरवानी में इहे सभु बि सूट बि खपे मूंखे ॿियों फोरमल कपिड़ा बि खपनि अने नाइट सूट बि खपे मूंखे सभु सभु वॻा हिकु जॻहि ता मिलियुनि अहिड़ी कोई दुकानु हुजे अने सुठी हुजे उहा ॿुधायो मूंखे पेसनि जो कोई टेंशन कोन्हे मूंखे मेन शइ खपे ॿियों मां सोचिया पियो गिफ्ट में मां उनखे चे सोने जी चेन ॾियां त तव्हांजे कुझु पहचान में आहे कहिड़ो सोनारो जेको जे जे कंहिंजे वटि न हुजे जो डिजाइन हुजे चेन जी अहिड़ी मूंखे चेन जो पेंडल जी डिजाइन अने चेन मूंखे ठाहे ॾिए हा जी हा जी जय झूलेलाल